हांव भारतांत रावपी एक मनीस पूण भारतांतलें वातावरण म्हणजे कितलें बरें आसतालें न्हंयो रानां डोंगरा दर्या शेतां माती सगळें पोव सारकें गिमाळो पावसाळो हिंवाळो सगळें आनंद लुटपा सारकें पूण आजकाल आतां पर्यावरण इतल्यो बदल्यो जाल्या की इतल्यो बदल्यो जाल्या की न्हंयो ज्यो आसा त्यो तांबड्यो व्हांवता रानां नाच जाल्यात दोंगरा कापून कापून लोकांनी थंय घरां बांदल्यांत दोंगरा कापून कापून लॅंडस्लायडींगूय जावपाक लागलां लोक कशेच थांबना पोपुलेशन जर इतलें वाडलां लोक शम लोकक्षमता सामकी जी वाडत घेल्या तितूंत आनी कितें सांगपाचें लोकांक कळय ना एज्युकेशनय ना लोकां कडेन जेन्ना करोना आसलो तेन्ना आमचे लोकांचें जें पोपुलेशन आसा तें देंवल्लें तितले टायमाक तरी मातशे आमगेलीं झाडां पेडां दोंगरां मातशी खुल्लेलीं पूण आशिल्ले तशे आतां लोकांक परत भायर सोडले आनी आतां आसा तशेंच सगळे कटकटी परत सुरू जाल्यो न्हंयोच न्हंयो कितल्यो बऱ्यो व्हांवताल्यो फाटल्यान एक व्हाळ व्हांवतालो काय बरो व्हांवतालो पूण आतां त्या व्हाळांत अमोनियाची रेट कितली वाडल्या ती जर उदक तें जर उदक झाडांक घालूंक गेलें जाल्यार झाडां मरता लोक कितें करता पायपान आपले जे कितें वेस्ट प्रॉडक्ट आसा ते थंय सोडटा कोण आपले कुसलेले कुत्रे हाडून व्हाळांत उडयता प्लास्टीक जें जालां प्लास्टीक व्हाळांत घालतात हाडून सगळो चिकोल व्हाळांत घालतात पेमपर्स म्हणून हाडून उडयतात लोकांक म्हणून शिस्तूच ना रानां रानांनी पयलीं फक्त जनावरां रावतालीं थंयसर लोक शेती शिकार करपाक वताले आतां रानांनी दिसता थंयसर प्लास्टीक लोक हाडटा हाडटा आपल्या घरांतलो कचरो आनी थंय रानींनी उडयता व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्ट्रीचे वेस्ट जें आसा जे तेंचे रॉ वेस्ट प्रॉडक्ट्स आसता ते हाडटा रानांत उडयता आनी आमचीं रानां ना जावपाक लागल्यांत अशे रानांत कसो खंयचो जनावर रावतले आतां आमचीं रानां जीं आसा तितूंत झाडांय कमी जाल्यां पयलींचीं आमचीं रानां कितलीं बरीं आसतालीं पूण आतां रानांची वाट लागल्या आनी इवेंच्युअली हें सगळें पावसा खातीरूय जालां पावस येवपाचोय थांबला कित्याक आतां चड रानां ना जाल्यांत रानां ना जाल्यार पावस येना आनी पावस ना जाल्यार नवीं झाडां उगोन येना हें सगळें जालां तें म्हणजे मेन रिझन जें आसा तें फक्त मनीस तेज्या नंतर दोंगर दोंगराचे जाल्यार आसा तशेंच कापून कापून तेजेर घरां बांदल्यांत दोंगर कापता तेजेर घरां बांदता दोंगर कापता तेजेर घरां बांदता आनी लॅंडस्लाडींग जाल्यार व्हडल्यान व्हडल्यान मागीर गव्हर्मेंटाचेर नावां घालता तेजे नंतर दर्यो दर्यो जाल्यार कितलो भरलेलो आसतालो पूण हेणीं जीं रानां कापल्यांत तेच्या नंतर पावस येवपाचो बंद जालो आनी दर्यो आतां सामको पोंदच्यान व्हांवता दर्यांत नुस्तीं ना नुस्तीं सगळीं काडून काडून तीं खावून उडयल्यांत सगळ्या लोकांनी शेतां पयलींचे लोक कितलीं बरीं शेता लायताले पूण आतां शेतां लावपाक गेल्यार पावसूच पडना आनी पावस जर पडलो जाल्यार तो आयज पडटा आनी चार दिसान पडच ना मागीर पांचव्या दिसाक पडटा अशें करून शेतांचें कशें जातलें पयलींचीं शेतां कितलीं बरीं आसतालीं शेतांत नुस्तीं येतालीं तीं धरून खावूंक गावतालीं इतली मजा येताली शेतांनी पूण आतां शेतांच ना खंय वता थंयसर शेतां उगडीं पडल्यां शेतकरी शेत करपाक तयार ना कित्याक उदक ना माती मातयेची जी वाट लागल्या माती केन्ना बरी जाता जेन्ना तेचेर खंयचे केन्ना बरी जाता जेन्ना तेचेर हीं फळां फुलां सगळीं पडटा आनी तेजे मागीर तें डिकंपोजन जाता आनी मागीर तो ह्यूमस तयार जाता ह्यूमस म्हणजे खत खत जेन्ना तयार जाता तेन्ना माती म्हणटात ती बरी जाता आतां कितें जाता प्लास्टीक सगळ्याक आसा त्या प्लास्टीकाच्या वयल्यांतल्यान पानां फुलां पडटा मागीर तें कशें जातलें तेच्या नंतर जो आमचो हो बदललेलो सगळो जो कारबार जो जाला आतां सद्द्याक तेजें मूळ रिझन म्हणलें ग्लोबल वॉर्मिंगूय आसा ग्लोबल वॉर्मिंग तर कसो जाता ग्लोबल वॉर्मिंग जाता मोनोफोनोकारबनान आतां हो कार्बन जाला तरी कसो लोकांच्याच हातीन जाला हो कार्बन जो आसा तो फ्रीज ए सी मागीर गाडी ह्या गाड्येंतल्यांनी ह्या अश्या गजालींतल्यांनी हो कार्बन जाता आतां हो कार्बन जो आसा तो वयर वता आनी आमची जी ओजोन लेयर आसा तेका डिप्लीट करता तेच्या नंतर ज्यो सुर्याच्यो हानीकारक ज्यो रेशा आस त्यो डायरेक्ट आंगार येता पयलीं म्हणटा की सुर्या देंवता पूण आतां सुर्या सामको खावपाक उठला पूण तो आमकां कित्याक खावपाक उटला कित्याक की तुमच्यांनी हांगा वाट लायला ए सी लायल्या फ्रीज लायला आतां गांवा गांवांनीय ए सी फ्रीज तेतुंतल्यांतल्यान हो स्मोक भायर सरता हो कार्बन भायर सरता आनी तो कार्बन हां डिप्लीट करता आनी तेच्या खातीर हे ग्लेशियर्स मॅल्ट जाता तर हो खरो मेन रिझन जेका आमी म्हणूंक शकता वातावरणांत बदल जावपाचो तेच्या नंतर वार्शीक तुमी जो आमचो हें आसता कितें श श्रुती जशें की गिमाळो पावसाळो जशे सिझन आसता ते तर नाच जावपाक लागल्यात आजकाल गिमाळो पावसाळो हिंवाळो सगळें वांगडाच चल्लां केन्ना पावस येता केन्ना गरमी जाता केन्ना थंडी खाता कांयच कळनासलें पयलीं जेनवरी म्हटल्यार थंडी आसताली आतांत तेन्नाय ना जुलाय म्हटल्यार पावस पडटालो जुलायांत एक थंब नासता पावसाचो गिमाळो जाल्यार मे एप्रीलांत सुरू जातालो आतां तो इतलो वाडला पयलीं तर कमी आसतालो आतां तो सामको वाडत गेला कित्याक तो वाडटा तर तो हेज्या खातीर वाडटा कित्याक की आमी जे आसा की वापर सारके करना उदकाचो व्हडले व्हडले गॅजेट्स यूझ करता तेच्यांतल्यान नॅगेटीव्हीटी जशें की मोनोफोनोकार्बन आसात तो वता डिप्लीट करता सन रेयझ आनी फास्ट येता आनी हेच्या कारणांतल्यान आमकां स्कीन डिझीज जावंक शकता तेच्या खातीर आमी सनस्क्रीन तरी वापरूंकूच जाय तेच्या नंतर पावस पावस जाल्यार सगळ्यांचो फेवरेट पावसांत जाल्यार गोंय सामकें सुंदरूच दिसता पावसांत धबधबो सुरू जाता तळीं न्हंयो सुरू जाता तेच्या नंतर मागीर उदक सगळें झाडांक गावता नवी नवी झाडांक कळे फुलां येता पूण आतां पावस येवपाचोच बंद जाला आनी हो कित्याक जाला कित्याक की आज लोकांनीं झाडां मारल्यांत जेन्ना झाडां पडटा झाडां आसता तेन्ना पावस आसता पूण आतां पावसूच येना पावस येना आनी आमचीं झाडां जायना आतां हें सगळें जाता लोकां खातीर आनी आतां जाल्यार अशें जाता की हिवाळ्यांत पावस पडटा गिमाळ्यांत गिमांतूय पावसूच पडटा तर पावसाचो कांय मतलबूच ना जाला की केन्ना पडटलो आनी केन्ना पडचो ना हो सगळो जाल्लो बदल जो आसा पर्यावरणांत हेका जर आमकां तांबोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्या लोकांनी फुडाकार घेवूंक जाय जर आमी सगळ्या लोकांनी फुडाकार घेवूंक ना जाल्यार कशें जातलें आमी सगळीं जाणां शिक्षणीक मनशां आमी हें शिकपाक जाय आनी सगळ्यांनी मेळून हेजेर प्रयत्न करपाक जाय की आपूण बाबा न्हंयो क्लीन दवरतलो रानां क्लीन दवरतलों रानांनी नवीं झाडां व्हरून लायतलो जर आपूण एक झाड मारलां जाल्यार चार झाडां आनी लायतलो किंवा दोंगर दोंगर आपूण बाबा इतले इतले लेवलाचेरूच कापप तेज्या वयर बाबा दोंगर कापून थंयसर घरां बांदप ना दर्या दर्यांत नाका जाल्लें जे फॅक्ट्री सी वेस्ट सोडटा तें तेणी तेणी करपाचें बंद करूंक जाय पयलीं तेंचें जें सी वेस्ट आसा तेंचें जें वेस्ट मटिरीयल जें आसा तें पयलीं वचपाक जाय ड्रेनेज सिस्टमांत जें आमचें सी वेस्ट ट्रीटमेन्ट सिस्टम आसा तितूंत वचप थंय सी वेस्ट ट्रिटमेन्ट करून मागीरूच तें दर्यांत सोडलें जावंक जाय ताचे नंतर चड नुस्तीं काडप ना मागीर दर्याचो जालें मागीर शेतांचें कशें तर शेतां रोवूंक जाय मनशांनी आर्टिफिश्यली तरी रोवपाक जाय किवा आतां वॉटर गार्डनींग येलां तें तरी करपाक जाय म्हाका दिसता शेतां जर रोयलीं जाल्यार मातसो तरी वातावरणांत फरक येतलो पावस पडटलो म्हाका दिसता की आतां लोकांनी मातशे शेतांचेरूय तितलोच इंपोर्टस दिवूंक जाय जितलो आमी एक डॉक्टर इंजिनियर जावपाक आमी चिंत्ता तसो फुडल्या मनशांनी आपूण शेतकरी जातलो शेतकऱ्याकूय नाय जशें की एग्रीकलचर बोटनी तेकाय ज्ञान मेळपाक जाय माती मातीचो जाल्यार मेन मुद्दो म्हणजे प्लास्टीक तेच्या वयल्या पयलीं प्लास्टीक काड कितलेशे फावटी आमी प्लास्टीक निवळ करता परत थंय उडयता हीं भुरगीं जी चिप्साचीं पॅकेटां खाता चिप्साचीं पॅकेटां जीं आसा तीं कितलेशे वर्सां थंय उरता तीं काडून डस्टबिनान घालपाचीं किवा तें चिप्साचें पॅकेट आपणाच्या घराच्या डस्टबिनान उडोवपाचें किंवा जें रस्त्याचेर गोव्हर्मेंटानी हो कायदो करपाक जाय गोव्हरेमेंटान प्रत्येक जाग्याचेर पावलाचेर थंयसर एक डस्टबीन दवरपाक जाय प्रत्येक गांवांत डस्टबीन आसपाक जाय पांच पांच मिटराचेर की बाबा घातलें डस्टबिनान मागीर तें चेक केलें हांगासर गोव्हर्मेंटूय सारको लक्ष दिना तेज्या नंतर मागीर अशें जर जालें तेन्ना मागीर माती मोव जातली कित्याक की तितूंत जीं पानां फुलां किडे मुंगी कुसतलीं कुसून तेचें डिकंपोजन जातलें मागीर ह्यूमस तयार जातलो तो दुसऱ्या जाग्याक वापरतलो अशें करून आमी मातयेची जी फर्टीली पर्संटेज जी आसा म्हणजे तेजी मातयेची रोवपाची क्षमता त्या झाडाच्या मुळाक घट्ट धरपाचें आनी तेका पोषण फावोची क्षमता जी आसा ती वाडटली मागीर गिमाळो पावसाळो हिंवाळो कोणाक नाका आसता प्रत्येकाक जाय पूण हेजे तिूय जे आमचे रुतू आसा जे सिझन आसा ते जर आमकां वेवस्थीत जाल्यार सगळ्यांत पयली आमी काळजी घेवपाक जाय की म्हणजे आमच्या घरांतल्यानूच सुरू जावपाक जाय आमी आमच्या घरांत ए सी जो आसा तेचो कमी वापर करपाक जाय फ्रीज जो आसा तेचोय कमी वापर करपाक जाय जाता जाल्यार चडशे फेनाचो वापर करप आनी हें करून मातशे कमी दवरप तेचे नंतर मागीर हे ज्यो फॅक्ट्री आसा फॅक्ट्रिनीं हें खुबूच केलां फॅक्ट्रिनी धुंवर जो आसा तेच्या बद्दल कीत तरी चिंतपाक जाय तो धुंवर वचून वचून तो कार्बन मांडपाक लागला आजकाल स्वास घेवपाची शक्यता ना आजकाल सायन्टीस्ट सांगता की मागीर फुडें फुडें ऑक्सिजन नाकाक लावन बॅग घेवन ऑक्सिजनाचें भोंवचें पडटलें फाटल्यान ऑक्सिजन लायलां फाटीक आनी नाकांत त्यो बड्यो घालून भोंवचें पडटलें म्हणून तेच्या खातीर आमी आतांच हें सगळें वेवस्थीत चिंतपाक जाय आतां प्रत्येकांनी हेच्या बद्दल कितें ना कितें तरी विचार करून वयर सरपाक जाय असो जर विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता केन्ना आतां जो आमचो हो जो बदलाव जायत गेला तो बदलाव जावपाचो थांबतलो आनी तो बदलाव जेन्ना थांबतलो तेन्ना आमकां आशिल्ले तशें आमचें वातावरण परत मेळटलें गिमाळो परत मेळटलो पावसाळो परत मेळटलो हिंवाळो परत मेळटलो आमची न्हंयो बऱ्यो व्हांवतल्यो रानांनी जी झाडां वाडटलीं रानान मागीर पशू पक्षी वाडटले मागीर दोंगर खुलतले मागीर दर्यान उदक भरतलें मागीर शेतां पळोवपा सारकीं दिसतलीं शेतां पयलें काय आनंद जाता शेतांक पयलें काय जिवाक बरें दिसता माती मातयेचो आमी म्हणटात न्ही आमी मातयेची मनशां आमीच जी मातयेन आमकांच तयार केल्या त्याच मातयेक आमी अशें करप ना हो सगळो बदल तेन्नाच जातलो जेन्ना सगळे लोक एक जातले आजकाल आमी पयता शेजारी कितें करता आपलो कचरो आनी दुसऱ्या शेजाऱ्याच्या जाग्यार घालतात तो काडटा हाचे जाग्यार घालता अशें करून झगडीं करता हें आपूण विचार करपाची गरज आसा आपूण हें करप काय आपूण एका जाग्याचेर आपल्या घरांत आपल्या गार्डनांत एक बाबा होल मारून पीट मारतात होल म्हणटात तेका खण घालून ते खणांत तें घालप सगळो चिखोल आनी तो मागीर ते फर्टीलायजर म्हणून यूझ करप ही चिंतपाची गजाल आसा आमी नुस्तें खाता सगळे करता पूण तें नुस्तें जें आसा जेन्ना ताचो ब्रिडींग टायम आसता ते ब्रिडींग टायमांत तेका नुस्त्याक भायर काडप ना ही चिंतपाची गजाल आसा आनी जर अशें आमी सगळ्यांनी चिंतलें आनी वेवस्थीत आमी वागलीं जाल्यार आमी आमचो हुनाळो पावसाळो हिंवाळो मागीर आमचीं न्हंयो रानां डोंगरां दर्या शेतां सगळें वांचोवपाक शकतलीं आनी आमकां बऱ्यांतलें बरें जें वातावरण आसा तें मेळटलें आनी आमचो भारत जो पयलीं भशीन आशिल्लो जेका पळोवपाक भायले लोक तडफडटाले तसोच भारत आतां जातलो पळयता पळयता भारत वस्टर्ना भाशेन जावपाक लागला पूण म्हाका दिसता जर आमीच चिंतलें लोकांनी जाल्यार भारत हो जो आसा तो आमच्या भाशेन जातलो आनी आमच्या भशेन न्ह भारत जो आसा तो पयलींच्या भारता भशेन जातलो आनी वातावरण बदले बदल येतले आनी ह्या वातावरणांत बदल आयिल्ल्या कारणान आमची फुडली जी पिळगी आसा तांकां बरें वातावरण मेळटलें आनी इतलेंच सांगूं